हमरा ग्रहमे सभसँ बढ़िआँ माटि लगैत छथि कइले कि माटिके बहुत सारा काम होइत छनि माटिसँ खेती उपजा होइ छथि माटिसँ पेड़ वृक्ष सभ लगैत छथि माटिसँ जिंदगी बनैत छनि माटिसँ जिंदगी बिगड़ै छनि माटि छथि तऽ हमसभ छी माटि नहि तऽ किछु नहि माटि छथि तऽ कृषि छथि माटि छथि तऽ घर दुआरि छथि माटि छथि तऽ कोनो सामान हमसभ रोपैत छी माटिके बहुत सारा उपयोग छनि माटि छनि तऽ दुनिआँ छनि माटिएमे सभ किछु होइत छनि लोकके उद्धार माटिसँ ही होइत छनि माटिसँ ईंटा बनै छनि माटिसँ लोहा बनै छनि माटिसँ घर दुआरि बनै छनि माटिसँ बहुत एहन चीज छनि जे माटिके सहारे चलै छनि माटि छनि तऽ माटिके मूर्ति बनै छनि माटि छनि तऽ माटिके घर बनै छनि माटिके उपयोग हमसभ बहुत सारा प्रकारसँ करैत छी माटि बहुत ही उत्तम वस्तु छनि माटिके हमसभ बहुत तरहसँ प्रयोग करैत छी जेना कि माटिके बर्तन बनैत छनि माटिके मूर्तिसभ बनैत छनि माटिके बहुत सारा एहन सामान बनैत छनि जे बहुत दाममे बिकैत छनि